हमारे भारत में बहुत सी कलाएं हैं जैसे मंदिर बनाने की कला उस में भी हर प्रकार के डिज़ाइनें निकाली जाती हैं एक से एक सुंदर कलाएँ होती हैं जैसे सोना बनाते हैं सोना के भी कई ज़ेवरात बनते हैं जैसे हार है चूड़ी है कंगन है बहुत सी डिज़ाइनें बना बना कर बनाते हैं चाँदी का भी काम होता है चाँदी की भी डिज़ाइनें बनाते हैं जैसे नृत्य कला है गाने की कला है खेलने की कला है कलाएँ तो बहुत होती हैं और उस में बहोत अच्छे अच्छे प्रचार भी होते हैं लेकिन विदेशी आदमियों ने विदेशी की चीज़ों ने कलाएँ ख़त्म कर दी क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको मानते हैं और अपने देश की कला को छोटा बना दिया है इसी से सब कलाएँ कम पड़ चुकी हैं वैसे सब से मुख्य भारत की कलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं आज भी देखने में इतनी सुंदर लगती हैं जैसे अभी कला की हो देखिए आप अगर जानती हों तो मैहर में जाइए खजुराहो में जाइए देखिए एक से एक कला हैं वहाँ पर ऐसी कला अब बनाने वाली नहीं रह गए हैं जो पहले के आदमी बनाते थे हाथ से हाथ से की हुई कलाएँ ये खजुराहो में आपको बहुत मिलेंगी आप देखिए चूड़ियाँ देखिए एक से एक चूड़ी कानों के बाले हैं झूमके हैं यही तो कला हैं हार देखिए कितने प्रकार के हार बनते हैं आप ने देखे होंगे लेकिन बाहर तो थोड़ी सी भी कला किट कहें बहुत अच्छी है और अपने भारत की कला को छोटा बना दिया है जैसे आज कल ये दीएँ बनने लगे हैं उस में पानी से जलते हैं लेकिन अपने जो मिट्टी के दिए हैं उसको देखो कितने सुंदर लगते हैं कितनी प्रकार की डिज़ाइनें बनाते है और अच्छे भी लगते हैं ये कला है लेकिन इन कलाओं को आदमियों ने छोटा बना दिया है